हेल' रहिलाल औ नोंथांना मा मा नांगौमोन नोंथांनो मा मा नांगौमोन मैगंआ

फाग्ला आंनाव गासिबो दंजोबो मैगं फाइखारि जानानै थाया जायो नोंनो मा मा नांगौ

सामफ्राम गुफुर पियासालाय हाइजें हाब आंनाव अदाला दं नोंनो बेसेबां नांगौ सोरनि नोंसालानि हाबा नामा

नोंथांनो कय केजि नांगौ बान्दा कपिखौलाय फनसास केजि बस्थानै ओमफ्राय बानलुआलाय आत केजि आलुवालाय औ आलुवालाय देर बस्था टेमेट'आलाय टमेट'आलाय सल्लिस केजि बानलुवालाय बानलुवा ओमफ्राय नोंथांनो माब्ला नांगौ बायदि है सिन्था गैया सान्नैसोनि उनाव ओमफ्राय होनबा दाम दामालाय बेखौ सों आलुवाथ' दा केजि

औ सिन्था गैया जागोन नों वाडार ल' होदो ओमफ्राय हाइजें नाङा औ औ

हाइजें नाङा सामब्राम गुफुरा आंनिफ्राय फ्रि हरगोनलां नोंनि हाबायाव सुनानै सामब्राम गुफुरखौ मिनथिबाय बानलु गोरानखौलाय नाङा बानलु गोरानखौ औ ओमफ्राय

होनबा आलु देर कुइन्टेल

फनसास केजि फनसास केजि होनबा सुथ्तुर सेभेनटि फाइभ किल' ओमफ्राय बान्दा कफिया बस्थानै एक्स' किजि बान्दा कफियासो बांसिन नांगौ नोंनो फान्थाव फान्थाव फान्थाव एम्बुआलाय सल्लिस किजि ओमफ्राय टेमेट'आ औ बेनोथ' फान्थाव एम्बुयानो बेजोंनो अमा गैया अमा बेदर गैया ए हिनजावा बबेनि नोंसालाना गोसथोनायना नायनायब्रा हमनानै हमनानै हरजादोंना मादों

बुजानानै हरजाखोना माखो बुजानानै हरजाखोना माखो बिफाफ्रानो बिफाफ्रानो गुन्दा नालाय बिफाफ्रानो गुन्दा नालाय फिसा फिसाफ्रा गुन्दा जाया जायो दे नोंथां बान्दा कफिखौ आं हरजोबसिगोन आलु ओमफ्राय नोंथानो माब्ला नांमारगौ गाबोन ना समफोर दामा मोनसेया जादों सथ्र'स' मोनसेया जादों दुइ हाजार मोनसेया जादों एक हाजार औ फैसाया केसजों हरनोना औ ओमफ्राय फैसाया मा नगद ना गुगुल पे

नङा फैसाया गुगल पे जों हरनो ना नगदा हरनो ना चेकजों औ नङा चेक बाबो जागोन दां दे औ ओंखाम उखैबायलै खोनायाखै खोनायाखै ओंखाम उखैबाय होनदां थाब फैदो